मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद आते हैं लेकिन पालतू मतलब जो हमारे पास न रहे जो हमसे थोड़ा दूर रहे मतलब हमारे घर के पास मे उसका एक छोटा सा एक घर हम कर देंगे और ओ वहाँ पर रहेंगे ये ऐसे पालतू जानवर मुझे बहुत पसंद आते हैं और हमारे पास बहुत जानवर मतलब पालतू जानवर हमें रखी है हमारे पास दो बिल्ली है एक गाय है और एक छोटा सा कुत्ता है ये सब पालतू जानवर हम रखे है हमें बिल्ली बहुत अच्छा लगता है ओ थोड़ा नटखटी है लेकिन उसको मतलब बिल्ली तो एक पालतू जानवर है आऊं उससे हम से कोई दिक्कत नहीं होती हम उससे मतलब हमें अच्छा लगता है रखना और एक कुत्ता है जो हमारे घर को सुरक्षा देते है ओ थोड़ा छोटा है अभी तो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है अगर बड़े हो जाएगा तब जाके हमें सुरक्षा देगा और हमारे गाँव है जो की एक बहुत अच्छी गाय है हम उससे दूध भी आन लेते है और फिर मतलब खाते है पीते है तो हमें पालतू जानवर बहुत अच्छे लगते है